میں شیئر مارکیٹ مارکیٹ سے بالکل واقف ہوں کیونکہ یہ اچّھا بھی ہے اور برا بھی ہے مجھے اچّھا بھی لگتا ہے یہ کام اور برا بھی لگتا ہے یہ ویسے تو یہ زیادہ تر لوگوں کو برا ہی لگتا ہے کیونکہ انہیں نالج نہیں ہوتی نالج نہیں ہوتی ہے تو ان کے ساتھ زیادہ تر فراڈ ہو جاتا ہے فراڈ ہو جاتا ہے پھر ان کی زیادہ تر فراڈ اچّھا اچّھا بول کے کہ آن لائن کا شیئر مارکیٹ اچّھا ہوتا ہے بٹ ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ان سے بینک ڈیٹیلس لے لی جاتی ہے بینک ڈیٹیلس لے لی جاتی ہے پھر ان کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال لیے جاتے ہے کافی سارے ایسے ان کے ساتھ اتنا فراڈ ہو جاتا ہے میں نہیں چاہتی یہ فراڈ ہر کسی کے ساتھ ہو ہر کسی کے ساتھ ہو اور یہاں شیئر مارکیٹ اچّھا نہیں ہے بالکل بھی میرے خیال سے اور یہ شیئر مارکیٹ زیادہ تر اُتّر پردیش کے مارکیٹ کا کام بڑھتا جا رہا ہے میرے خیال سے یہ بند ہونا چاہیے شیئر مارکیٹ کیونکہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے برا ہو جاتا ہے مارکیٹ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کسی کو لوگوں کو مارکیٹ میں کیسا چل رہا ہے بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا ان کا کہ اس میں کیسی مارکیٹنگ کا کام چل رہا ہے مارکیٹنگ کا کام اچّھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہو جاتا ہے اور برا بھی ہو جاتا ہے مارکیٹنگ جیسے لوگوں کو جیسے گھر بیٹھے مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے تو اچّھا ہے پر جو بہت چھوٹے جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے ساتھ برا ہو جاتا ہے بیٹھے برا ہو جاتا ہے اور شیئر مارکیٹ میں لوگوں کے کام کم پیسے کا بول کر زیادہ تر پیسے زیادہ لے جاتے ہیں کہ اتنا کم پیسے ہیں تمہارے اتنے پیسے زیادہ لے جاتے ہیں بہت ہی زیادہ برا ہے فراڈ ہوتا ہے شیئر مارکیٹ میں میرے خیال سے بند ہونا چاہیے شیئر مارکیٹ